जोंहा हिनजावा मोनसे समाव मोनसे बेमार जादोंमोन ओमफ्राय बे बेमार जानायाव माबायाव पाथसाला मेटारनिटिआव लांनाय जादों बेयावबो नायबाय नायनानै बेनिफ्राय बेयाव थै होनांगोन होनबाय होबाय होनानै बेनिफ्राय थै होखांनानै जेथिया बेलासियाव आंखौ बुंग्रोबाय फार्स्टाव दिनै रिलिज होनो हागौ दे बेलासियाव बेनिफ्राय बिदि बुंबाय बुंनानै बेनिफ्राय जिथिया बेलासियाव नायफिनो होनब्लाथ' अखसमाथ जाबाय ओइ हामाखै गुवाहाटि नङाब्ला बरपेटा लांनांसिगोन बिदि बुंबाय बिदि बुंनायनि थाखाय आंहा गोसोआ हांखायनो माबा जाबाय ओमफ्राय ओम फैसाथ' आंनियाव आखायाव गैया थिग बिदिनो सासे मानसिया आंनो सहाय होबाय सहाय होनानै ओमफ्राय जों आं गुवाहाटियाव लांबाय लांनानै बेनिफ्राय गुवाहाटियाव लांबा मोजाङै सिखिथसा मोनाखिसै थाब बेयाव आं बिराद बेखायदायाव गोग्लैबाय गोग्लैनानै ओमफ्राय डक्ट'रा डक्ट'रनियाव ओमफ्राय आं खावलायबाय थाबाय बारा रोब्लाङाबाबो ओमफ्राय डक्ट'रा आंखौ होखारहरबाय थाबाय ओमफ्राय थिग बिदिनो आं जाबा दाजायाबाबो डक्ट'रजों नांलायबाय नांलायनानै ओमफ्राय आं होनबाय थारा थारि आंनि हिनजावनो सिट हो नङाब्ला आंहा असुबिदा जागोन बिदि होननायखाय उनाव होबाय होनानै बिदिनो थाबाय थानानै ओमफ्राय बेनिफ्राय दसे थानानै नायफिनबा ओमफ्राय सिट होबाय सिट होनानै ओमफ्राय उनाव आंनि गोसोआबो मोजां जानायसै थिग बिदिनो आं रोङाब्लाबो खिसु डक्ट'रखौ लोगो हमनानै बिदिनो खामानिखौ मावदोमोन आरो ओमफ्राय दा बिदिनो उनाव आं हिनजावखौ गोबाव दिन बेयाव सिकिथसा होनानै लाबोनो हादों आरो थिग बिदिनो आंखौ खिसु लोगोफोराबो हेल्प होदों बिदिसो जों मावना लाबोदों ओमफ्राय दा बेमारा बिदिनो हामबाय आरो